اتر پردیش میں ہیلتھ کیئر کو قابل رسائش اور قابل اعتماد بنانے کے لیے جو سب سے بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی سرکاری اسکیم نکلے تو اس میں ہم لوگوں کو مل کر کے پارٹسپیٹ لینا چاہیے پارٹی حصہ لینا چاہیے اور اس سرکاری اسکیم کا ہر عام سے عام اور خاص سے خاص انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان سرکاری اسکیموں کو بہت سے لوگوں تک پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس کا سب سے جو اچھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ رہے اپنے آپ کو جوڑے رہے اور آنے جانے والی سرکاری اسکیموں کا فائدہ سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے اور اپنے جو اس بارے میں جو نالج رکھتے ہیں جو جانکاری رکھتے ہیں انٹرنیٹ کے بانے میں تو وہ دوسرے لوگوں سے جن کے پاس انٹرنیٹ مہیا نہیں ہے ان تک کے اپنی بات کو پہنچائے اور اسی طریقے سے سرکاری ہاسپیٹل جو ہوتے ہیں اس میں سرکاری سرکاری ہیلتھ کیئر کو قابل مہیا اور قابل رسائش بنانے بنانے جانے کا سب سے اچھا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سرکاری سرکار کو چاہیے کہ اپنے ہاسپیٹل سرکاری ہاسپیٹل میں غریب لوگوں کی جلدی انٹری لے لے اس میں ان کو زیادہ دوڑ دھوپ نہ کروائے اور اگر کسی غریب کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنا علاج کرا سکے آسانی سے تو اس کے لیے کچھ رعایتی قیمت پر اس کا علاج کر دے جن کی جتنا پیسہ ہے اتنا پیسہ لے لے لیکن غریب کی جان بچا لے اور کسی ایک غریب کے ساتھ اگر اس طریقے سے رحم دلی ہوگی سرکار کی تو سرکار پھر پھر اس کے ذریعے لوگوں تک سرکار کی تعریفیں ہوں گی اور لوگوں تک بات پہنچے گی کہ سرکار نے اس ہاسپٹل میں اس غریب کے اتنے پیسے معاف کر دیے ہیں تو وہاں تک کے لوگ جائیں گے پھر کسی کو اپنے علاج کرانا ہوگا کسی غریب کو تو اسی ہاسپٹل میں جائیں گے جب ان کو پتا رہے گا سرکار رعایت کرتی ہے یہاں پر تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اپنے سرکاری چیزوں کو مہیا کرانے کے لیے اور ہیلتھ کیئر کو قابل رسائش سے اور قابل اعتماد بنانے کے لیے